हमारे लोग का जो समुदाय है वह हमलोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं उसमें लेडीज़ लोग का जो पहनावा है बुर्क़ा यह तो बहुत पुराना पर परम्परागत से आ रहा है इसमें कभी कहीं भी महिला घर से बाहर निकलती हो तो अपना बुर्क़ा पूरा कपड़ा ढक करके अपने निकलती है जो बाहरवाला उसको कोई देख न सके सिर्फ उसकी आँख ही जो है सो खुली रहती है वह दूसरे को देख सकती है लेकिन उसको कोई नहीं देख पूरा उसका ऊपर से नीचे तक ढका हुआ रहता है यही मेरे लोग के समुदाय में है और अदर का समुदाय अदर जाति हो तो उन लोगों को समुदाय में साँस्कृतिक में उनका अपना जो है वह जो है सो अपना किस ढंग से चलते हैं करते हैं लेकिन हमलोगों का जो समुदाय है वह समुदाय में जो है सो महिला यही जो है सो उसका है और कपड़ा भी अगर वह पहनती है तो वह पूरा बदन ढका हुआ रहता है कहीं खुला नहीं नज़र आता है जैसे समीज़ हो या सलवार भी पहनती है तो पूरा भर बाँह की एकदम पहनती है जो किसी की नज़र न पड़े यही हमलोग के समुदाय में है जो महिला अपने जो है सो पूरे और आभूषण की बात रही तो आभूषण में जो है महिला पहनती है अपना उसके लिए कोई इस पर दिक्कत नहीं है और यह बुर्क़ा तो बहुत परम्परागत है इस पर तो बैन भी जो है सो सरकार लगाने वाली थी लेकिन इसका विरोध हुआ विरोध होने पर यह फिर से अपना जो हमलोग का संविधान में है वह अपना लगा करके महिला सब चलती है यही सब हमारे समुदाय का जो है सो लोग है और क्षेत्र में तो बहुत ही तरह के लोग हैं उन लोगों का अलग अलग जो है सो अपना अपना जो है सो उन लोगों का सिस्टम है तो उनसे हमलोग अलग हैं जो बात उन लोगों का पहनावा अलग है और हमलोगों का पहनावा अलग है यही है पहनावे आभूषण के बारे में तो सबलोगों का अलग अलग अपना अपना जो है सो बात है तो हमलोगों में तो यह जो चला आया है बहुत पुराने ज़माने से उसी को ले करके हमलोग चल रहे हैं इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और क्षेत्र में तो बहुत तरह के लोग हैं जिनको अपना जैसा सिचुएशन में है चाहे जो भी जाति से हों उस जाति में अपना अलग जिन लोगों का जैसा अपना अलग अलग पहनावा है वह अपना करते हैं और हमलोगों का जो है वह हमलोग कर रहे हैं इसीलिए इसमें यही साँस्कृतिक हमलोग का साँस्कृतिक में तो यही है

अलग अलग लोगों के लिए तो अलग अलग की बात है इसीलिए यही बात है जो समुदाय सब अपना अलग अलग है साँस्कृतिक परम्परा अलग अलग है हमलोग की जो परम्परा है वह परम्परा जो है सो हमलोग करते आ रहे हैं और कर रहे हैं इसके लिए और कोई बात नहीं है